हाँ मेरे द्वारा एक ऐसी दिलचस्प जगह देखी गई है जो की बहुत ही मनोरंजन या अपनी श्रद्धा के रूप में देखा जाए उसको भोपाल शहर से लगभग तीस किलोमीटर की दूरी में यह बसा हुआ है भोजपुर गाँव इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था इसलिए इसका नाम भोजपुरी रखा गया इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक शिवलिंग बनी हुई है और वो जो मंदिर बना हुआ है वह एक रात में बना है जो कारीगरों ने जो राजा भोज के द्वारा बनाया गया है जो कारीगरों ने बनाया है वह एक रात में बनाया है जो भी दिन जो अपना सूर्य की किरण निकलती है ना उसके पहले जितना कम हुआ वहाँ पे जहाँ की चीज वहाँ पे आज भी रखी हुई हैं और वो आज हमारी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम देखा जाता देखते हैं उसको और आज भी लोग वहाँ पे बहुत श्रद्धा से लोग जाते हैं अपनी मन्नत मानते हैं शंकर भगवान को पूजते हैं ऐसा कहा जाता है कि हम भी गए हैं सावन महीने में वहाँ पे बहुत ही आनंद आता है सावन महीने में उस शिवलिंग को इतनी बड़ी शिवलिंग बनी है जिसको देखने का मन इतना लगता है यानि बस देखा तो देखते ही रह जाओ अपनी आँखों में इतना सुकून मिलता है कि हम हम बात नहीं सकते हैं उस शिवलिंग को पुष्प द्वारा इतने अच्छे से सजाते हैं सावन माह में कि वो शिवलिंग बहुत ही अति सुंदर दिखाई देता है और उसकी पूजा करते हैं बहुत ही धूमधाम से हाँ उस मंदिर में आयोजन होता है इस इस इस तरह ही मैं बताऊंगी कि मैंने भोजपुर पे ही एक दिलचस्प देखा है बस